शिक्षा व्यवस्थामे शिक्षाके जब स्थिति कनीटा दब छै अन्यथा संस्कृत विद्यालयकेँ बढ़ोतरी होना चाही आरो किछु शिक्षकोके बढ़ोतरी होना चाही आ किछु एहन छात्र प्रोत्साहित योजना होना चाही जाहिसँ कि जाहि कारण जे छै से छात्र संस्कृतकेँ प्रति आकृष्ट भए सकय